इसकूलमे हिन्दियो पढ़ाइ चलतै मैथलियो पढ़ाइ चलतै तऽ ओना सभ बला बात भाषा समझतै तऽ बाल बच्चा सभ भाषा समझतै तऽ समझ पढ़ाइमे ठीक रहतै